हेलो जी रेस्टॉरेंट पर है तो हमको मंचूरियन लेना था हलो फुल फुल फुल प्लेट

एक का कितना पीस पर हैगो की अच्छा बटर पनीर मसाला वह कितना फूल प्लेट और उसके साथ पूरा नान रोटी लेना था तो नान रोटी हाँ बटर नान वह दस ओके हाँ जी पिज्जा कर दीजिए पिज्जा कैसे पड़ता है हाँ तो वही वह मीडियम मीडियम साइज़ मीडियम साइज़ में अच्छा और बग्गर भी रखते हैं बर्गर बर्गर चाहिए वह भी पाँच कर दीजिए पैक

कोल्ड ड्रिंक्स भी रखें अच्छा कोको कोला हाँ हाँ कोको कोला ओक हाँ जी दो लीटर वाला दस बनवा दस लग

ठीक है और वह केक कैसी है वहाँ पर केक मिलता है हाँ जी है चॉकलेट चॉकलेटी चॉकलेटी टाइप हाँ जी होंगे तीन कोन वह कैसे पड़ेगा एक क्या आता है और पाँच पच पाँच कोन वाला उसका कितना अच्छा है ठीक है पाँच कोन वाला कर दीजिए और उसमें कैन्डल भी दे दीजिएगा और उसमें उसका हाँ कैप आता है वह सब मिल जाएगा

कम से कम आधे घंटे चलिए ठीक है